میرے علاخے حیدرآباد میں دسویں جماعت کے بعد بڑی کلاس انٹر جسے کہتے ہیں وہ تعلیم حاصل کالج بھی کی جاتی ہے جونئر کالج میں اور اس کے بعد ڈگری حاصل کی جاتی ہے پھر ڈپلوما کیا جاتا ہے پی ایچ ڈی کی جاتی ہے جس کو اسے جو کرنا ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے بہت ساری یہاں پر تعلیمی سہولتیں ہیں